मेरे बचार एह् ए कि जेह्ड़े स्पोर्टस दे बारै च एह् पुच्छा दे नै कि ग्राएं ग्रउएं च स्पोर्टस हून खेलदे हैन पैह्लैं हैनी खेलदे हे लेकिन हून जादातर खेलदे मैक्सिमम हून खेलदे न मेरा बचार एह् ऐ स्पोर्टस उप्पर कि गौरमैंट कोई होर फंड देआ दी ऐ होर अग्गें देऐ होर गेमां खलोन हर इक ग्रांऽ च लोक गेमां जेह्ड़ी गौरमैंट स्कीमां दिंदी ऐ ओह् चलै गेम गूंम होन हर ग्रांऽ च खेल्ले जाए फुट्ट बॉल बॉल्ली बॉल बैट बॉल जेह्ड़ा बी गौरमैंट फंड दिंदी ऐ ओह् सारें बच्चें गी मिलनी चाहिदी ओह् सारे ग्रांऽ च साढ़े च होनी चाहिदी गेमां कि गेमां गै होऐ ते साढ़ा जेह्ड़ा अन्दर आह्ला मन होंदा ओह् शांत होंदा ऐ गेमें दी बज़ह कन्नै गै बच्चे अग्गे पुजदे न ते मेरा इ'यै बिचार ऐ कि जेह्ड़ी बी साढ़े ग्राएं च जां साढ़े इध्दर अग्गे पिच्छे कुतै बी गेमां खलोंन ते साढ़े सारे उध्दर इ'यै गोमां खलोंन बॉल्ली बॉल इ'यै टूरना मैन्टां होन ओह्दे च बच्चे दा मन जेह्ड़ा ओह् साफ रौंह्दा बच्चा फिज़ीकली फिट्ट रौंह्दा ते इ'यै चाह्ने अस कि हर गौरमैंट गी होर फंड क'ड्ढने चाहिदे नमें नमें फंड क'ड्ढने चाहिदे जेह्दे च बच्चें गी बी मज़ा अवै गेंम खेलने च ते उं'दी फिज़ीकल जेह्ड़ी परफॉमैंस ऐ ओह् बी मैंनटेन रवै साढ़ा इ'यै बचार ऐ आखने दा कि जद्द कल्ला ई में कुतै अग्गै जाइयै कुतै गौरमैंट दे कन्नै जोआइन होग्गा ते में उनेंगी इ'यै सलाह् देगा कि ग्राएं च जाइयै अग्गै स्पोर्टस दे मैच कराओ जिन्ने बी मैच होंदे न ओह् साढ़े ग्राएं च कराओ हर ग्रां च जाइयै हर ग्रांऽ च कोई न कोई मैच कोई न कोई गेंम जेह्ड़ी ऐ स्पोटस दी ओह् होनी चाही दी ऐ ते ओह्दी बज़ह कन्ने गै अग्गें जेह्ड़े बच्चें गी होर खेल कूद दे बारे च पता लग्गै ते होर बच्चें गी जेह्ड़ी ओह् ऐ होऐ पढ़ाई दे कन्ने कन्ने खेल ते गेम च बी बड़ा जेह्ड़ा फोक्स होंदा ओह् होना चाहिदा ऐ क्योंकि जे बच्चा खेल्लै गै नेंई ते पढ़ाई च बच्चे दा ध्यान नी जंदा बच्चे दा ध्यान ताहियैं जंदा जे बच्चा खेल्लै ते में इ'यै चाह्नां कि मेरे इयै बचार नै कि हर बंदा हर जेह्ड़ा बी बच्चे ने हर इक उं'दे घरा अह्लें गै उनें लाना चाहिदा गेम च उनें गेम कोला रोकना नी चाहिदा उनें हर गेम खलानी चाहिदी गौरमैंट बी अज कल बड़ियां स्कीमां देआ दी ऐ बैट बॉल्लें दियां मैच दी हर स्कूल च हर कालेज़ च मैच होंदे न गौरमैंट दी स्कीमां आंदियां न रिफरैशमैंट मिलदी ऐ जेह्ड़ी उं'दी होंदी ओह् सब कुछ दिंदी गौरमैंट अज कल बहुत किश करा दी ऐ गौरमैंट बहुत किश सारा किश करा दी ऐ ते में इ'यै चाह्न्नां कि एह् चलदा रवै अग्गै बी होर जादा फंड आंदे रौह्न ते अस इ'यै चाह्न्ने आं कि होर किश कि बस गेम जेह्ड़े खेल कूद जेह्ड़ी ऐ गेम गूम स्पोर्टस बॉल्ली बॉल होइये बैट बॉल होईया फुट्ट बॉल होईया एह् जेह्ड़े बी हैन बैड़मिंटन चिड़ी छिक्का जो बी ऐ जे बी ऐ सब किश चलना चाहिदा सब किश होना चाहिदा एह्दी बज़ह कन्नै गै बच्चे दी जेह्ड़ी मैंटल हैल्थ ऐ ओह् डिपैल्ब रौंह्दी ऐ बस इ'यै चाह्ना कि मेरे बी इयै बचार कि जे कल्ला ई में अग्गें कुते कुते बी जाइयै कुते पुज्जां कोई पोस्ट उप्पर ते में इयै गौरमैंट गी रैफर करगा कि हर ग्रांऽ च हर म्ह्ल्ले च हर कालेज़ च हर स्कूल च हर इक जित्थै बच्चा कोई चांह्दा ऐ कि हर पैह्ली गल्ल ते हर इक कालेज़ च हर इक स्कूल च गेम दा कोई ना कोई ते होना चाहिदा ओह्दी बज़ह कन्नै गै बच्चा अग्गे पुजदा ऐ ते अस इयै चाह्न्ने आं कि हर इक कालेज़ च हर इक ओह्दे च गेम ते स्पोटस ते होने चाहिदे होने बड़े जरूरी ए ओह् जेह्ड़ी गेमस ते स्पोटस नै एह् बड़ी जरूरी ए बच्चें दी लाईफ च पूरी लाईफ टाईम धोड़ी एह् बड़ा जरूरी ऐ बच्चा एह्दे नाल डिप्रैशन च बी नेंई जंदा जेह्ड़ी क्योंकि गेमस ऐंड़ स्पोटस जेह्ड़ी उं'दा बच्चा लग्गी रौंह्दा जेह्ड़ी बी कोई गेम बच्चे ने हस्सी हस्सी खेढ़नी ओह् गेम मैं इयै चाह्न्नां में बी खेलना कोई चक्कर मैं बी बॉल्ली बॉल खेलना होन्नां गेम मिगी बी बड़ा मज़ा आंदा जेल्ले मैं खेलना होन्नां बड़ा मतलव कि इयां मना ई खुशी जन मिलदी ऐ इयां बड़ी खुशी मिलदी जिल्लै मैं खेलना होन्नां ते मैं इयै चाह्न्नां कि चलदी रवै गेम बच्चा रवै केंई जेह्ड़े मां बाप होंदे ओह् बच्चेई स्पोर्ट नेंई करदे हैन कि केह् देना तुगी खेलनै नै तुगी केह् देना गेमां नै तुगी कक्ख नी ऐ पढ़ाई च ध्यान देओ मैं उंदे परिबार गी चाह्न्नां ऐं कि उंदे सारें चाह्न्नां ओ कि उसी बच्चे रोकना नि उस्सी बच्चेई खेल्लन देओ जिन्ना ओह् खेलना चांह्दा ऐ उस्सी उन्ना खेल्लन देओ मेरे इयै बचार न में गौरमैंट अग्गैं बी अपील करना ऐं कि जिन्नी बी गौरमैंट ऐ एह् सारे बी जेह्ड़े बी है नै फंड होर देन खेल जेह्ड़े स्पोटस दे बारे च जेह्ड़े फंड नै एह् में चाह्न्नां कि गौरमैंट होर देऐ होर रिफरैशमैट देऐ होर किश देऐ क्योंकि अध्दे बच्चें केह् होंदा कि जेह्ड़े उंदे स्पोटस आह्ले टीचर होंदे न ओह् रिफरैशमैंट नेंई दिंदे हैन केह् करदे पैसे जेह्ड़े पिच्छुंआ आए दे होंदे ओह् आपू गै खाई लैंदे नै ते बच्चे अग्गैं किश नी मिलदा फिर बच्चा चलो कोई नी बच्चे गी खेलना कन्नै होंदा बच्चेई मेन बच्चा पैसे पूसे दा भुक्खा नी होंदा ऐ ओहियो गल्ल ऐ लेकिन जेह्ड़े घवला घुवला करदे नै जेह्ड़े टीचर टूचर होंदे नै एह् नी होना चाहिदा मैं गौरमैंट अग्गैं अपील करदा ऐं इयै अपील करदा ऐं कि जो बी किश होना चाहिदा बच्चें ई डरैक्ट मिलना चाहिदा जेह्ड़ी बच्चे रिफरैशमैंट जेह्ड़ी बी गौरमैंट ने फंड दित्ते दा ऐ ते ओह् बच्चें गी मिलना गै मिलना चाहिदा ओह् जेह्ड़ा दुए त्रिए बंदे जेह्ड़े होंदे ना एह् पैसे खाई लैंदे नै मैं ओह् चाह्न्नां कि ओह् कम्म नेंई होऐ में यै चाह्न्नां कि गौरमैंट होर जादा जेह्ड़े फंड ऐ स्पोटस दे फंड जेह्ड़े बी हैन नै जिन्ने बी गेम च पैसे आंदे नै ओह् बच्चे हर बच्चे गी मिलने चाहिदे हर बच्चेई जेह्ड़ी बच्चा कोई गेम खेलदा उस्सी हर इक दी ओह् किट्ट मिलनी चाही दी ऐ मेरा इयै बचार न ते में इयै करना गौरमैंट दा बी शुक्रिया अदा करना में जेहड़ी बी गौरमैंट एह् स्पोटस दे फंड दिंदी ऐ में उंदा सारें दा शुक्रिया अदा करना ते में अग्गें गी चाह्न्नां कि एह् आंदे रवै एह्दे च बड़ा ओह् ऐ एह्दी बड़ी खुशी होंदी ऐ स्हानू बी बड़ी खुशी हंदी ऐ जिल्लै अस खेलने होने बड़ा मन बड़ा मज़ा आंदा जिल्लै खेलने होने हून बी अस कालेज़ आए दे आं असें खेल्लन गै मैक्सिमम अस दिक्खां खेल्लन गै आए दे आं पढ़ने तुहानू पता ऐ पढ़ने बच्चें दा ध्यान घट्ट गै लगदा खेल कूद दे उत्त गै बच्चे दा मता होंदा हून अस आए दे हून असें खेलना मज़े कन्ने मज़ा लैना पूरा खेल्ला दा पूरा मज़ा लैना असें हून इयै गल्ल थुआढ़ै आखना चाह्ना कि एह् जेह्ड़े बी स्पोर्टस दे एह् ऐ फंड फुंड नै एह् मैं अपील करना कि गौरमैंट कन्नै की होर जादा मते मते फंड आन मते मते पंचायत पंचायत जिन्नियां बी साढ़ियां हैन उंदे सारें च आन डिस्टकें च आन डिस्टक लैवल दे मैच होन नैशन लैवल दे मैच होन ओह्दे च बच्चा अपने जेह्ड़ा बी परफंमैंस ऐ बच्चा अपनी दस्सी सकै अस इयै चाह्न्ने न जै श्री राम